म्हाका सगळ्यान चड पुस्तकां वाचपाक आवडटा तीं म्हणजे लेखिका सुधा मुर्तीचीं तिणी खुबशीं पुस्तकां बरयल्या जशीं महाश्वेता ग्रॅणमाज बॅग स्टोरीज डॉलर बहू अशीं जायतीं तेणी पुस्तकां बरयल्लीं आसा सगळ्यान मुखेल कारण तिचीं पुस्तकां वा आवडपाक म्हळ्यार तेंच्या काणयेंतल्यान सकारात्मक उर्जा मेळटा तिजीं खंयचीच पुस्तकां तुमी घेयात खंयच्या काणयेन तिज्या एक बरी शिकवण ही आसतात जी आमकां आमच्या जिवनान आमकां एक सकारात्मक उर्जा दिता तशीच तिजी बरोवपाची जी भाशा आसा ती खुबूच सोंपी आसा जें कारणान आमकां तें परत परत वाचीनशें दिसता आनी तें आमच्या जिवनांग रिलेट जाता सो अशे संदर्भ आसा भितर की तें आमकां एकदां वाचलें की आनी एकदां वाच्चें आनी एकदां वाच्चें अशी अशा प्रकारे तिणी ती वाक्य रचना केल्ली आसा देखून म्हाका तेजीं जीं पुस्तकां आसा तीं परत परत वाचिनशीं दिसता आनी दर वेळा वाचिल्ल्यान म्हाका एक वेगळोच अनुभव तातुंतल्यान मेळ्ळो आसा